में जेल्लै निक्की होंदी ही ते में अपनी नानी दे घर जंदी ही है ना अजें बी जन्नी होन्नी आं मिगी छुट्टियें च नानी दे घर जाना बड़ा पसंद ऐ ते मेरी नानी ना मिगी इ'यां परानियां क्हानियां क्हूनियां सनांदी ही हैं मिगी शौंक बी बड़ा क्हानियां क्हूनियां सुनने दा ते ना मेरी नानी ने इक बारी में उसी पुच्छेआ महां झिड़ी दे मेले दा केह् ओह् ऐ उं'दी केह् हिस्टरी ऐ नुहाड़ी ते फ्ही उ'नें मिगी सनाया हा जिन्ना कि उ'नेंगी पता हा थोह्ड़ा बौह्त उ'नें मिगी सनाया हा आक्खै दे जेह्ड़ा बावा जित्तो ऐ एह् बावा जित्तो दा मेला लगदा ऐ जेह्ड़े बावा जित्तो न एह् पैह्लें रौंह्दे हे कटरा कटरे कोला दो किलो मीटर अग्गें ग्रांऽ पौंदा ऐ अगार उस ग्रांऽ दे रौह्ने आह्ले हे ते एह् एह् बड़े गै धार्मक इन्सान हे बड़े गै मतलब कि मां वैष्णो गी बड़ा मन्नदे हे ते इं'दे घर ना कोई बच्चा हैनी ऐ हा मां ते इं'दा इ'नेंगी इक दिन न खुखने बिच्च ना मां वैष्णो ने दर्शन दित्ते कि तुंदे घर ना कंजक होनी ऐ ते सच्चें उं'दे घर कंजक आई जेह्दा नांऽ इ'नें गौरी पाया ते गौरी एह्दा नांऽ पाया इ'नें ते फिर एह् ना इं'दे जेल्लै इं'दे मां प्यो दा देहांत होई गेआ ते है ना ते ओह् जेल्लै ते गौरी होई कन्नै ते गौरी दे बाद गै ओह्दी मां बी मतलब पूरी होई गेई बेचारे ते फिर ओह्दे बाद एह् ना सुनेआ इ'नें सुनेआ कि साढ़ी जेह्ड़ी कुड़ी ऐ गौरी उसी ना कोई ऐही बमारी होई लग्गी गेदी ही जेह्दा कि लाज़ निं होआ दा हा इनें बड़े बड़े जगह दस्सेआ कोई लाज़ निं ही होआ दा फिर इ'नें ना एह् ना इ'नें ना अपना वातावरण चेंज करने दा ओह् कीता एह् ना उत्थुआं ना जम्मू आई गे जम्मू कानाचक्क जगह दा नांऽ ऐ ते एह् इद्धर आई गे ते इद्धर आह्नियै ना इ'नें इद्धर दा कोई जिमींदार हा ते जिमींदार कोला ने इ'नें गल्ल बात कीती कि मिगी कोई जमीन देओ मीं राह्ने बाह्ने बास्तै है नी कि सानूं लाह्गे उत्थें अनाज अनूज उगाह्गे ते जिमींदार ने ना इसी जगह दित्ती कोई बंजर जेही जगह देई ओड़ी इ'यां गै ते आखेआ कि तू कि जगह जिन्नी बी लाह्गा तू मिगी सिर्फ एह्दा चौथा हिस्सा देई ओड़ेआं बावा जित्तो ने बड़ी मैह्नत कीती उत्थें शैल कनक बगैरा सारा किश शैल होई गेआ ते जेल्लै ओह् होई गेई नी जेल्लै अनाज उग्गेआ नी ते जेह्ड़ा जिमींदार हा ओह् मुक्करी गेआ ओह् आक्खा दा हा कि मिगी पूरा अद्धा हिस्सा चाहिदा है नी ते बावा जित्तो आक्खा नेईं तू मिगी जिन्ना आखेआ मीं इन्ना गै देना ते इनें आखेआ नेईं मिगी पूरा अद्धा चाहिदा ते फिर बावा जित्तो नै केह् कीता हा एह् ना अपने आप गी ना अपने गै कट्टर कन्नै ना अपनी मुंडी बड्ढी ओड़ी ही है ना अपनी जान लेई लेई ते जेह्ड़ा ओह्दा खून बगैरा हा ओह् सारे गै अनाज अनूज उप्पर इ'यां बिक्खरी गेआ ते जेह्ड़ी ओह्दी कुड़ी ही उन्नै ओह्दे मतलब कि उं'दा अग्ग दित्ती ही उ'नेंगी ते उस्सै अग्ग च आपै बी श्हीद होई गेई ही बूआ कौड़ी जेह्ड़े कि मतलब कि हून नांऽ लोग जानदे न है ना ते ओह् आपें बी उत्थै गै श्हीद होई गे ते आखदे न ओह् जिन्ने जिन्ने बी ओह् अनाज खाद्धे दा न ओह् बंदा मतलब कि उत्थें जाने तूं जेल्लै मेला होंदा ना ओह् उत्थें जाने बगैरा हैनी रेही सकदा उत्थें मतल दर्शन करन जाना गै जाना होंदा ते किश लोकें दे एह् कुल देवी देवता न देवी देवता बड़े लोग इ'नेंगी मन्नदे न ते कोई बी नमां अनाज उगदा ऐ ते पैह्लें उत्थें जाइयै चढ़ांदे न ते फिर जेइयै आपें खंदे न इक ते चलो एह् क्हानी सुनी दी दूई क्हानी ऐ एह् बाह्वे आह्ली माता है ना बाह्वे आह्ली माता दा आखदे नी कोई बी सुक्खन करो किश बी ते पूरी होंदी ऐ बाह्वे आह्ली माता छिल्लियां बी लैंदी ऐ मां एह् जेह्ड़ी बाह्वे आह्ली माता एह् कु'त्थुआं आई ह में नानी गी पुच्छेआ ते ओह् सना दे हे ओह् बेचारे उ'नेंगी जिन्ना पता हा उ'नें मिगी इन्ना गै सनाया मां आक्खा दे हे जेह्ड़ी बाह्वे आह्ली माता ऐ एह् जेह्ड़ी पिंडी ऐ एह् जम्बुलोचन ने आंदी ही कलकत्तेआ एह् कलकत्तेआ आई पिंडी ते फिर इत्थै जाई मंदर बनाया हा उनें ते एह् मंदर इन्ना प्रसिद्ध ऐ ना में आपें बी जन्नी आं में मत्था टेकनी आं जाइयै मंगलवारें बड़ा रश होंदा हैं माता जो बी सुक्खन करो जो बी मुराद होऐ माता रानी पूरी करदी ऐ ते में एह्दा बी बड़ा ओह् कीते सुनेआ ते सच्चें एह् होंदा बी ऐ धार्मक जेह्ड़ियां चीज़ां न ओह् सच्चें ऐ न जेह्ड़ी किश ऐ ओह् ऐ गै ऐ ते फिर इक वैष्णो देवी ऐ वैष्णो देवी दा बी बड़ा ऐ सुनेआ सानूं है ना सारें लोकें सुने दा उ'यां जम्मू ते सारें गी पता ऐ जम्मू दे बाह्रै दे बी बड़े लोग आंदे न मत्था टेकन है ना उद्धर बी बड़ी ओह् ऐ माता मतलब नौ देवियां न उ'यै माता ऐ बक्खरा बक्खरा रूप लेइयै बक्खरी बक्खरी जगह माता रानी ने अपना स्थान बनाए दा ऐ है ना ते जेह्ड़ी मां वैष्णो ऐ एह् मां वैष्णो जेह्ड़ी ऐ इक ओह् हो इक ब्राह्मण हा गिरीधर नांऽ दा है ना ते माता रानी उंदे घर आई ही पैह्लें ओह् बड़ा माता गी मन्नदा हा बड़ी मतलब कि बरत बगैरा बड़े करदा हा ते उन्नै इक बारी ना इ'यां माता रानी दे उसी इ'यां जगाऽ होएआ हा ते उन्नै ना भंडारा रक्खी लैआ अपने घर ते भंडारा ते रक्खी लैआ उन्नै पूरे ग्रांऽ गी साद्दा देई ओड़ेआ पर उं'दे घर ना खानै गी हैनी ही किश बी सारे लोग चली गे जगह बी नेईं ही बैठने दी फिर माता रानी इक कंजक दे रूप च आई ही है ना ते कंजक दे रूप च आइयै उन्नै सारा भंडारे दा पूरा इंतजाम कीता जगह बी उं'दी खुल्ली करी ओड़ी है ना अपनी शक्ति कन्नै माता रानी दी किन्नी शक्ति होंदी ते अपनी शक्ति कन्नै इ'नें जगह् बी खु'ल्ली करी ओड़ी शैल भंडारा कीता हा माता रानी ने ते जेह्ड़ा भैरो हा उसी पता चली गेआ कि ओह् मां वैष्णो ऐ उन्नै ओह्दा पिच्छा निं छड्डेआ ओह् माता रानी मतलब कि चलदी भैरो कोल बचने दी खातिर ओह् जेह्ड़ी ऐ ओह् ना उत्थे एड्डी दूर जाइयै कटरा कोल उप्पर प्हाड़ियें उप्पर जाइयै उन्नै अपना स्थान बनाया हा ओह् मां भैरो लग्गी गेआ पिच्छें लग्गे दा गेआ हा जित्थें जित्थें माता रानी ने विश्राम कीता जां अपने केश धोते मतलब कि बाल धोते ओह् जगह् बी तुसेंगी मतलब कि तुसें सारें गी गै पता ऐ जम्मू आह्लें गी ते पता गै ऐ कि बालगंगा आखदे न अद्ध कुवारी आखदे न है ना ते जेह्ड़ा लास्ट च जाइयै जेह्ड़ी माता रानी ने अपने उत्थै वैष्णो देवी उप्पर उत्थें जाइयै माता रानी ने उत्थै भैरो दी जेह्ड़ी ओह्दी उसी ओह्दी मुंडी कट्टी ही मतलब कि कन्नै उसी वरदान बी दित्ता हा कि पैह्लें मेरे दर्शन होङन ते मेरे दर्शन तां गै पूरे होङन सुक्खन तां गै पूरी होङन जे तेरे बी दर्शन होङन है ना जेल्लै भैरो ने माफी मूफी मंगी ही माता कोला है ना फिरी माता रानी ने उसी वरदान दित्ता हा ते लोग जंदे बी हैन भारो भैरो घाटी दे नांऽ उप्पर जेह्ड़ा मतलब कि जगह् ऐ भैरो घाटी जंदे न ऐ बड़ाी दूर ऐ बड़ा डिफिकल्ट ऐ पर लोग जंदे न है ना सानूं बी जन्ने आं ते माता रानी दी शक्ति बी बड़ी ऐ बस में इन्ना गै आक्खी सकनी आं जिन्ना कि में सुने दा ऐ बाकी साढ़ी जम्मू दी ते गल्ल गै किश होर ऐ है ना डोगरे बड़ी शैल डोगरी बोलदे न ते जम्मू च मेले बी बड़े लगदे न है ना चलो ठीक ऐ